जी नमस्ते सर जी तो सर टिकट तो आपके पास ही होंगे ना क्यों नहीं दिए सर टिकट तो आपको मिलना चहिए ना आपको लेना चाहिए हम तो आपको टिकट दे रखे थे ना आप हमेशा ऐसा करते हैं जब हम भी टिकट काटते हैं तब भी आप ऐसा करते हैं सर टिकट तो आपको हमने दिया ही था इसलिए हमने अपनी जगह दूसरों को रख दिया है आज हम छुट्टी पर थे तो हमारी गलती थोड़ी ना है आपकी गलती है आपको सम्भाल कर रखना चाहिए था नहीं सर सर हम ये हमारी गलती थोड़ी है ये तो आपकी गलती है ना आपको हमने दे रखा था आपने आपको सम्भाल के रखना चहिए था ना और सब को भी तो दिया गया है नहीं सर हम लोग के यहाँ बस में नियम होता है कि उत उतरने से पहले हम लोग टिकट चेक करते हैं तो आपको रखना चाहिए था हाँ सर हम लोग का हम लोग का फर्ज होता है हर कन्डक्टर भी ऐसा ही करता है हाँ आपको और कोई असुविधा हो तो आप बता सकते हैं बाकी इसमें तो आपकी ही गलती है ना सर हम कुछ नहीं जानते हैं ये सब सर आपको टिकट दोबारा लेना पड़ेगा और उतने ही पैसे में लेना पड़ेगा और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो मत जाइए सर तो वो आपकी गलती है ना मेरी थोड़ी है आपको लेना ही पड़ेगा नहीं तो मत जाइए आप तो ठीक है बताइए जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो ठीक है आइए अब सब सुविधा आपको मिलेगी ठीक है नमस्ते